साढ़े इत्थें जेह्का साढ़ी कंट्री च जेह्का हैल्थ केयर सिस्टम ऐ ओह् बिलकुल मतलब ठीक ऐ पर जेह्का जे एंड के दा हैल्थ केयर सिस्टम ऐ ओह् मिगी लगदा की थोह्ड़ा नेआं अजें पिच्छें ऐ की के इत्थें जेह्की ऐ फैस्लिटी बड़ी घट्ट ऐ ते होई सकदा की जेह्के पंद्रहां सोलहां ग्रांऽ न उंदे उंदे विच कोई इक गै डिस्टिक हास्पिटल होऐ ते पापूलेशन इन्नी जादा ऐ ग्रांऽ दी कि के बोह्त जादा पापुलेशन ऐ ग्रांऽ दी ते उस स्हाबै कन्नै फैस्लिटियां जेह्की घट्ट न ते जेह्की होंदी डिस्पैंसरी होंदी जगह जगह ओह्बी खुल्ली दियां पर फ्ही बी लोकें गी बड़ी दूर जाना पौंदा होई सकदा के मतलब कोल मेडीसिन नेईं थ्होऐ ते मतलब लोग अपने प्राण बी गवांदे न मतलब फैसिलिटी घट्ट होने दी बजह कन्नै ते हून जिसलै मतलब हून क बीजेपी सरकार नै बड़े सारे एक्शन लैते वी हैन हैल्थ केयर उप्पर कि सैनीटाईज करना मतलब कोरोना दे टाईम अस मतलब उस्सी पार करियै आये दे न बड़े अच्छे तरीके कन्नै असैं उस्सी वी फेस कीते ते हून जेह्के हैल्थ फैसिलिटीज न ओह् ठीक वी ऐ ते कन्नै पर जेह्की इत्थैं पापुलेशन बड़ी जादा ते जेह्के हास्पिटल न ओह् थोह्ड़े घट्ट न ते गौरमेंट गी नाह्ड़े पर थोह्ड़ा सोचना चाहिदा के मतलब कि इन्नी जादा पापुलेशन ऐ ते उनें उन्नी सुविधा बी चाहिदी ते मतलब की इन्ने लोग होंदे ग्रांऽ दे लोग इत्थें डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आंदे ते किश मतलव डाक्टर ऐसे बी होंदे कि जेह्के ओह् पेशैंट गी साभंदे निं हैन ते हो सकदा जम्मू रैफर करदे होन ते फ्ही उत्थें जंदे तक नुहाड़ी मौत बी होई सकदी मतलब ओह् इक अपनी मृत्यु दे टाईम उप्पर गै झुज्दा के पता निं हून बचदा यां स्वर्गवास होई जंदा नुहाड़ा कि के इत्थैं फैस्लिटियां बड़ियां घट्ट न जिन्ने जादा पापुलेशन ऐ उन्नियां फेस्लिटियां इत्थैं नेईं न ते इन्ने डाक्टर्स वी इत्थे नेईं हैन मैक्सीमम जेह्के वी हैन ते ओह् जैदा बाह्र न जम्मू दे बड़े सारे हास्पिटल न पर साढ़े इत्थें उधमपुर च इक गै डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल ऐ ते पापुलेशन किन्नी जादा ऐ हून ते डाक्टर मतलब कि प्राईवेट वी बड़े जादा फैसिलिटीज होई दियां प्राईवेट बी बड़े सारे उनै खोल्ले दे उसदे च वी बड़े जादा होये दे पर फ्ही वी फेस्लिटियां थोह्ड़ियां घट्ट न ते डिस्पैंसरी बी हर में मिगी लगदा के हर ग्रांऽ बिच इक डिस्पैंसरी होना जरूरी ऐ की के कोई वी अगर तुसें बच्चें दी देख भाल ऐ ओह् डिस्पैंसरी आह्ले करदे जियां पोलियो ड्राप्स वगैरा उत्थै ग्रांऽ दे लोक दूर दूर नेईं जाई सकदे कन्नै अफ्फोर्ड वी नेईं करी सकदे इन्ना ते उत्थोआं दे लोग फाइनेंशियली वी इन्ने स्ट्रांग नेईं न ते इस करियै ते मतलव हर ग्रांऽ इक डिस्पैंसरी ते होनी गै चाहिदी ते पंज छे हास्पिटल ते जरूरी न